हा चओ

हा हा ॾियणा आहिनि मुंहिंजा बाग़ान इअं त ॾह बाग़ान आहिनि मुंहिंजे वटि ऐं मुंहिंजी रिक्वायर्मेंट इअं आहे की मां हिकु बाग़ान जो घटि में घटि ॾह लख वठंदसि देखि रेखि करण लाइ न न न न ॾिसो पंज लख त पंज लख त जामु घटि आहिनि ॾिसो पंज लख त जामु घटि आहिनि मुंहिंजो जेको बाग़ान आहे न उहो जामु सुठो आहे उनमें अंब एॾा सुठा उगंदमि न कोलिटी जा त तव्हां विदेशनि में बि वञी विकिणे था सघो उनमें वीह लख टीह लख जी कमाणी थी थी सघे हुनजे अॻियां मुंहिंजा ॾह लख त जामु घटि आहिनि भाऊ तव्हां ॿाहिरि वञी विकिणंदव ॾिसंदव त हेॾा सुठा तव्हां एॾी सुठी कमाणी थींदी की तव्हां पैसे वारा थी वेंदव उनजे अॻियां मुंहिंजा ॾह लख कुझु कान्हनि भाऊ त इअं न कयो न छह त मां आख़िरी भाव तव्हांखे नव ॿुधाईंदमि नव खां घटि त मूंखां न पुसे मां लखु घटि कयो आहे भाऊ तव्हां सम्झो मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झो तव्हां देखि रेखि कंदव मूंखे उनजी कोई चिंता कान्हे पर तव्हां सम्झो मुंहिंजा अंब त ॾिसो केसर अंब त तव्हां नालो ॿुधो हुंदुव मुंहिंजे बाग़नि में केसर अंब उगंदा आहिनि एॾा सुठा उहे अंभ हूंदा आहिनि हिनजी कॉलिटी देस्ट जामु सुठो आहे हिनमें त ॿाहिरि ॿिया जेका मुंहिंजा बाग़ान वठी आया आहिनि न त जामु कमाए चुका आहिनि तव्हां अधु अधु करे ॾींदव त मूंखे कोई वांदो कान्हे उनमें पर मां नव खां घटि त न वठंदमि भाऊ मां लखु घटि कयो आहे इनखां घटि न थींदो मूंखां हा ठीकु आहे त तव्हां मुंहिंजी बाग़नि जी मतिलबु सुठी तरह देखि रेखि कंदव न इअं कुझु बिगड़णु न खपे ठीकु आहे त मूंखे कोई वांदो कान्हे असां साढी सत लख में फाइनल कयूं था तव्हां कॾहिं ॾींदव पैसा कीअं ॾींदव ठीकु आहे मूंखे कोई वांदो कान्हे तव्हां मां अकाउंट जी डिटेल मोकिलींदमि तव्हां ॾेई छॾिजो